लेपटॉपाचो म्हजो पयलो एक्सपिरियंन्स म्हळ्यार लेपटॉप आमी आमच्या वांगडा खंय व्हरपाक शकता आनी ताची चार्जींग सुद्दां आमकां जाय थंय करपाक मेळटा लेपटॉप म्हळ्ळें की ताचे खूब फायदे आसात आमी कामार वा शिक्षणीक मळार ताचो वापर करतात इंटरनेट बेंन्किंग ऑनलायन रिचार्च बिल पेमेंन्ट लिसनिंग टू म्युझीक वॉचिंग मुवीज प्लेइंग गेम्स ऑनलायन एज्युकेशन इंटरनेट स सर्फींग हे सगळें आता लेपटॉप आमकां सोंपें करून दिता